ہندوستان کے مشہور سائنسداں جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں اے پی جے عبد الکلام ہیں اور ان کو میزائل مین کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور میرے سب سے پسندیدہ سائنسداں اے پی جے عبد الکلام ہی تھے جو کہ اب اس دنیا سے رخصت لے لیے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز ان کے چلنے کا ڈھنگ بچوں سے کس طرح سے بات کرنا ان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا اپنے ایکسپیرئنسیز کے تھرو بچوں کو بتانا ان کا سب سے بیسٹ کوٹ نیور گو اپ کبھی ہار نہ مانیں وہ مجھے بہت پسند تھے اور اسی لیے شاید وہ میرے پسندیدہ سائنسداں ہیں